पूर्णियाक मुख्य शैक्षणिक संस्था वी वी आई टी छै यहाँ के टीचर सब बहुत अच्छासँ पढ़ाबै छै बहुत अच्छासँ समझाबै छै कमजोर बच्चा भी आसानीसँ समझि लैत छै यहाँके फीस बहुत कम छै गरीब बच्चा भी बहुत आसानीसँ पढ़ि लैत छै यहाँ सब तरहक पढ़ाई होइ छै यहाँ स्मार्ट क्लास छै लैब छै लाइब्रेरी सब सुविधा मौजूद छै

अँ यहाँ फंक्शन वगैरह सब होइत रहै छै प्रोग्राम सब